हाँ हलो बोलिए हाँ सारा तरह के सब्ज़ी है मेरे पास हम सारे सब्ज़ी उपजाते हैं सब्ज़ी सब का नाम है से जैसे भिंडी हुआ करैले हुआ परवल हुआ तीन सब्ज़ी बताए और जैसे बोरा हुआ और कथी कहै छै मटर हुआ हरक त हरक तरह के सब्ज़ी है सब्ज़ी में कौन सब्ज़ी लेना है हाँ कटहल भी है बिन्स भी है सब चीज़ है कौन सब्ज़ी लेना है हाँ गोभी भी है मटर भी है टमाटर भी है हरक तरह के सब्ज़ी है पालक भी है कुसुम भी है हर सब्जी है गोभी चालीस रुपये है कटहल अस्सी रुपये है परवल सत्तर रुपये है तो हो जाएगा कम आइएगा तो ले लीजिए टमाटर है चालीस रुपये है ले लीजिए रेट कम हो जाएगा बोलिए हाँ कद्दू भी है कद्दू तीस रुपये पची तीस रुपए कद्दू देंगे बोलिए गोभी तीस रुपये दे देंगे कम कर देंगे रेट बोलिए तो ले लीजिए आइए रेट कम क हाँ हो जाएगा बीस रुपये दे देंगे लेना है और सब्ज़ी कटहल पचास रुपये दे देंगे आ जाइए कम कर देंगे हाँ हम बता देंगे बताते हैं कि तीस रुपये कटहल दे देंगे पंद्रह रुपये टमाटर दे देंगे दस रुपये कट अथी अथी दे देंगे कथी कहै छै कद्दू दे देंगे बंदा गोभी पाँच रुपये किलो दे देंगे हर सब्ज़ी दे देंगे रेट फिक्स पर दे देंगे जितना लेना है आइए लीजिए आइए निकलिए